हैल्लो

मैं मैं सुनेया तुस माल्ली बोल्ला ने ते केह् रेट ऐ बूह्टे दा अच्छा अच्छा ते अगर सनै गल गमलै लेना होऐ तां अच्छा ठीक ऐ नेईं बस केह् बोलदे उस्सी एह् ही लेना मतलब गमले कन्नै ही बूह्टा लेना हा बस